हेलौ कहलीहँ सीतामढ़ी के स्वास्थ ब्यबस्था मे ओहिपे कनि जानकारी लेबै के रहै अहाँसे

हूँ हूँ सरकारी सदर अस्पताल के बारे मे हमरा के जानकारी लेबै के बा

हऽ आ पइसा के बारे मे कने जानकारी लेबै के छलै से हूँ अऽ अच्छा दबाइ उबाइ के बारे मे अहाँके जानकारी हबे अच्छा तऽ सीतामढ़ी अऽ स्वास्थ के लेल मतलब ठीक बा हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा अऽ डा डॉक्टर सभ कइसन कइसन छै सीतामढ़ी मे हूँ हूँ तऽ सीतामढ़ी सदर अस्पताल केतनासँ केतना बजे तक खुलल रहै छै

एमर्जेन्सी सभ कइसन छै इहाँके हूँ हूँ हूँ हूँ जी इतने जानकारी अहाँसँ लेबै के रहऽ ठीक हय ठीक हय रखै छी